हँ बोलबै कोन खाना अइ अहाँके अथीमे बनै छनि सब

आरो सब खाना ओना

हँ हँ हँ आरो जे छै कर कुटुम्ब आबै छै ओ सबमे की बनबै छी अपने सब जा कैरिके की खाना देबै नहि देबै

हँ

हँ

चाबल दालि पर की सब लगै छै ओ

हूँ ओहिपर आरो किछु नहि हँ ठीक छै तब हँ हँ ठीक